आङो ओरै उद्रायनायबा उद्रायनायबा दा बाथौ नङा नालाय ब्रह्मनि नालाय जोंना जेनोबा दाय मावोबा दाय मावोबा जेनोबा जोंहा फिथाइ सामथाइ लाबोनानै जों न'आव लिरस्रां मास्रां गोबोरखिजों लिरस्रांनानै जोङो जैग' होयो आरो जोंहा बेनो जाहैबाय उद्रायनाय जेंना जैग' होबानो थाङो आरो सोरबा दाय मावोबा सोरबा माबा गोरोन्थि मावोबा बेखौ जोङो फोथारनांगौआ न'आव गोबोरखिजों लिरस्रांजोबनानै बा जोङो खरसा फिथाइ सामथाइ लाबोनानै न'आव जैग' सावो आरो जोंहा जैग' सावनांगौ जायो